قلم ایک طاقتور آلہ ہے اور اِسے پوری دنیا کے افراد استعمال کرتے ہیں قلم کو اسکول کالجز میں بچے ٹیچرز سرز لوگ بھی استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے اُستاد لوگ روز مرہ زندگی میں قلم کا استعمال روزانہ کرتے ہیں اور کئی لوگ جیب میں ہمیشہ پین رکھتے ہیں قلم رکھتے ہیں اور لوگ قلم کو شادیوں کے کارڈ میں لکھنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں قلم کا دنیا میں خوبصورت منظر نام ہے قلم سب کے علم میں اضافہ کرتا ہے قلم کا انداز میں ایک خوشگواری ہوتی ہے جو دِل کو خوش کر دیتی ہے قلم ایک خوشبو دار اور اہم شخصیت ہے جو اپنی محنت سے دُنیا میں قائم کرتے ہیں قلم کی خوشبو سب کو پسند ہوتی ہے قلم کے ناپسند چیز قلم کی رنگین خراب ہوگی ہے قلم کی شکل بہت عجیب ہوتی ہے بہت سارے قلم ایسے ہوتے ہیں جس سے لکھتے جب اِنک بہت زیادہ نکلتی ہے جس سے ہمارے ہاتھ خراب ہوجاتے ہیں اور کپڑوں کو بھی اِنک لگ جاتی ہے قلم میں سے آواز آتی ہے اور لوگوں کو قلم کی خوشبو نا پسند ہوتی ہے قلم کی رنگت نظر نہیں آتی تبھی بہت گہرائی گہرائی ہوتے ہیں قلم کبھی بہت زیادہ پھیکے پڑ جاتے ہیں قلم گِر جانے سے قلم خراب ہوجاتا ہے اُس کی نِب ٹوٹ جاتی ہے قلم اُلٹا رکھنے سے اُس کی اِنک اُوپر آجاتی ہے پورا قلم خراب ہوجاتا ہے